میں نے حال ہی میں امیزون سے ایک جیکٹ خریدی ہے اور میں اپنی خریداری سے بہت خوش ہوں جس لمحے میں نے پیکج کھولا میں بتا سکتا ہوں کہ معیار بہت غیر معمولی تھا جیکٹ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ پہننے میں بھی ناقابل یقین حد تک آرام دہ ہے سلائی بوٹ درست ہے اور جیکٹ کا مٹیرئل بھی کافی پائیدار ہے یہ جیکٹ ہر موقعے کے لیے مناسب ہے میں ٹہلنے کے لیے نکل رہا ہوں یا دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے مل رہا ہوں ہر موقعے کے لیے یہ جیکٹ فٹ بیٹھتا ہے ڈیزائن بہت خوبصورت ہے اس کی جتنی بھی تعریفیں کی جائے کم ہے جیکٹ کی جیب کافی کشادہ ہے بہت سارے سامان اس میں رکھے جا سکتے ہیں زپ آسانی سے چلتی ہے مجمی مجموعی طور پر یہ جیکٹ کافی خوبصورت اور مضبوط ہے کافی استعمال کرنے کے باوجود بار بار دھلائی کے باوجود جیکٹ کی خوبصورتی بدستور برقرار ہے مجموعی طور پر امیزون سے میں اپنی خریداری سے بہت زیادہ خوش ہوں یہ جیکٹ تیزی سے میری الماری میں اہم مقام بن گئی ہے